गाय महीस जे पोसल जाइ छै बहुत उन्नतिसँ पोसल जाइ छै बहुत कठिन से ओकरा जे जाइन कऽ तऽ पशु पालन बने हूँ ओकरा जे जे कच्चा सौदा भेलै उ जेना ओकरा रखबै तेना रहतनि ओकरा जे तबियत खराब होइ छै ओकरा देखभाल करयके चाही ककरा केना भेलै सर्दी भेलै बोखार भेलै की भेलै नहि भेलै ओकरा देखल जाइ हइ दबाइ बिरो कऽ करायल जाइ हइ सर्दीमे सर्दियेवला इलाज करायल जेतय बोखार तऽ बोखारेवला इलाज करायल जेतय ओइ तरहके भोजन दे दिऽके चाही ओइके बाद आके जे ई मालवला बगल ओइके बाद बकरी हइ ओकरा सर्दी खाँसी भऽ गेलै हूँ ओइके बाद ओकरा जे दबाइ सुइया करबैके चाही ओइ तरहके भोजन दैके चाही ओइके बाद जे होइ हइ से देखैके चाही ओइ आदमीके आदमीसँ जादा ओकरा चेक कयल जाइ हइ पशुपालनके ओइके बाद जाकऽ जे जेना आदमिये भेलै आदमिये भेलै तऽ बोखार रहलै सर्दी खाँसी भेलै तऽ ओकरा ओहने हिसासँ दबाइ करबके चाही ओइके बाद खेती गिरहस्ती भेलै खेती गिरहस्तीमे रोपैके टाइममे कोन खाद देल जेतय की कयल जेतय नहि कयल जेतय कोन हिसाबसँ कयल जेतय जे ओइमे उपजा होतै इएह सभ बात हइ तकर बाद जाकऽ जे आगे चलिकऽ हमरा इसकुलमे बच्चा आर कऽ जे पढ़बै छै इसकुलमे सही ढङ्गसँ पढ़ाइ नहि चलि रहल हइ धियापुताके सभ जते भी चलयके चाही हम काम काज करयवला कम पैसामे काम करय काज करय छी घरमे छओ परिवार छी छओ परिवारके मेटिनेंस केनाइ भारी असम्भव बात हइ ओइके बाद बच्चा सभ जाइ हइ इसकुल इसकुलमे सही ढङ्गसँ पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ हइ सही ढङ्गसँ देखभाल नहि होइ हइ इसकुलमे आयल मैडम टीचर टाँग पर टाँग चढ़ाकऽ आरामसँ बैठल रहल मोबाइल खोलि लेलक अपन काज अपन कऽ करय हइ बच्चा पढ़लक चाहे नहि पढ़लक चाहे अपना घर आयल चाहे कहीं ककरो खेतमे बौआ रहलहँ ई सभ कुनू बात भेलै तऽ ओइ लेल जे हमसभ ओइ समयमे पाँचे क्लास पढ़ली आ जे हम ओइ समयमे पाँच क्लास पढ़लियै से अभी क्लासके लड़का नहि पढ़ि पेतै आओर नहि लिख पेतै वएह सभ कहानी हमसभ कहली जे तू मैट्रीक केने छै हम जे राइटिंगमे लिख देबौ से राइटिंगमे तोरा आरके बसमे नहि हौ ओ बच्चा लड़ि पड़ल उ हमरा टुटि पड़ल कि किए तऽ आइ काल्हिके टीचर सभ पढ़ा ही नहि पबै हइ बच्चा सभके से सभपर ध्यान रखते हुए कनि अहाँ सभ विचार करियौ ई बातपर हमरा तरफसँ इहे रिक्वेस्ट हइ या अथी हइ बुझलियै आब हम की कहि सकै छी आ जते भी पर्व होइ हइ हमरा आरके हिन्दू धर्म छी जते भी पर्व होइ जते मान्यतासँ पर्व होइ हइ से बहुत धूमधाम से चल रहल हन ओइ सभमे कोनो दिक्कत नहि जतनेमे छियै ओतनेमे ने हमसभ पूरा करबै यौ खेतिये भेलै बाड़िये भेलै कभी की कहै छै बड़े बीमारी भेलै सभमे देखभाल करबै तकर बादे होतै ने देखेभाल नहि करबै खेत कोड़ि देलियै ओइमे विचार रहय खेत कोड़ि देलियै हम एके बेर चाहबै फल हमरा आबि जाइ सेहो सम्भव हइ नहि कभी नहि हो सकय हइ तऽ खेती कयलियै तऽ जेना तक खेती कयलियै ओइमे खाद पानि दैते रहबै देखभाल करबय खे खादे पानि दऽ देलियै ओइमे देखभाल नहि करबै कहिया की पड़तै नहि पड़तै तऽ फल एके बेरे जे सभके उखड़ लगतौ ओइ दिनमे कहबिही जे हमरा फल चाही कहाँसँ मिल जेतौ इएह सभ बात हइ आब हमे अहाँ की कहै छी हमे आर गरीब आदमी छी जेनाहिते रखबै तेनाहिते ने हमसभ किछु करबै रहि गेलै ई बात जे हमरा आरके गरीब आदमी छियै ग्राम टोलाके छी हमरा आरके ई ई नरेन्द्र मोदी घर देलखिन हमरा आरके घर नहि मिलले हमरा आरके फुसेमे रहय छी हूँ सभसँ खतम जाइतो छी आओर घरो दुआर नहि मिलल बहुत आदमीके घर दुआरि मिल गेलैहँ हमरा अभी तक कोइ नहि देने हइ खैर तू छै बड़का आदमी तऽ हम कहलियै ओइ आदमीके घरपर आबि कऽ देखलू हम बड़का छियै कि छोटका छियै परिवारके देखते उ कि खर्चा हइ नहि खर्चा हइ सभकिछु देखलू मुखियोके कहलियनि वार्डो मेम्बरके कहलियनि कोइ देखेवला नहि छथिन सभ अपने आपके मातापर छथिन अपन पेट भरलै दुनियादारी कहीं जाइ इएह सभ करतै धरतै उहेपर अहाँ सभके कहै छी तनि विचारकऽ कऽ दखियौ की कहाँ हइ नहि हइ से अहाँ सभ करियौ विचार रहि गेलै आब अइमे लड़काके पढ़ाइमे कते खर्चा होइ हइ लड़कीके पढ़ाइमे कते खर्चा होइ कोन हिसाबसे कोन बच्चाके कपड़ा देल जेतय कोन हिसाबसँ ककरा पढ़ायल लिखायल जेतय हर हर हफ्ता नहि जादा तऽ कम सँ कम पाँच छओ हजारके तऽ कोपिये कलम भऽ जाइ हइ महीनाके लिए हँ हफ्ता मिलल हइ धियापुता ओकरा मनो कर केलासँ नहि होइ हइ मना करय छै तऽ ओकर पढ़ाइ लिखाइ खतम भऽ जेतय चल हम अपने पढ़ भीड़ उठा लबै जेहने हम अपने हम अपने भेलियै तेहने धियोपुतोके मन बना दियै नहि कमसँ कम तू उन्नति करतै धियापुता इएह सभ हमरा दिमागमे आयल आओर कहली सभ देखते हुए चलियौ